प्राइवेट बैंक ऐं सरकारी बैंकुनि में इहो हिकिड़ो वॾो फर्क़ु आहे की प्राइवेट बैंकियुनि में असांखे थोरी सुविधाऊं वधीक सुठियूं मिलनि थियूं पर उन सुविधाउनि जे में उहो बैंक जे जेके चार्जिस आहिनि उहे इलाही वधीक था लॻाइनि हुननि चार्जिस जी वजह सां ऐं जेकी ग्राहकनि खे आहे नुक़सान वधीक थिए थो ऐं सरकारी बैंक जेके असांजा राष्ट्रीय बैंक आहिनि हुन में हिकु त असांखे निश्चिंता आहे ताकी असांजो पैसो हंड्रेड परसेंट सुरक्षित आहे ऐं हुन में असांखे इहो इत्मीनान रहंदो आहे की असांजो पैसो किथे न वेंदो ऐं अगरि उन जी थोरी सुविधाउनि खे बि थोरो ठीकु करे सघनि त मूंखे लॻे थो की प्राइवेट बैंकियुनि खे माण्हू एतिरो वधीक पसंदि न कंदा